बिहामजोआ आंनि दख'ना बायदोंमोन बे दख'नाया बिसिबां मोजां सिगांनि खनसे होनायाबा बिसिबां मोजां नङामोन दायो होनाया इसिबां मोजां आं मेगन नांनानै लानाय जाबाय आरो फ्राय दा आगर गुबै होनायखाय आं गोसोथोनाय जाबाय दख'नाखो फसन जाबाय आं दा ओमफ्राय सिगांनिबायदि नुब्ला लायामोन गानामोनबो आं दा बे मोजां नुनायखाय आं बेखौ लानाय जाबाय आरो दा आं बुरि मानसिनालाय जायखि जाया आग'र गुबै नङाब्लाबो आं गानो जायखि जाया जायखि माथानि दख'नाल' जानो नांगौ आरो बेखायनो आंनि फिसाफोरा जायखिजाया होदों बेखोनो आं गाननाय जासिगोन दा बुरि बुरि देहाबो जालांबाय जों मावनो हाया दांनो हाया फिसाफोरा जि होयो बेखौनो गाननांगौ जादों जोंनि गाननांगौ जोमनांगौफोरा गासिबो मोजां माबा गैया आरो आं माबायदि मावनोबो हाया दांनोबो हायानालाय बिहामजोआ जिखोनो होदों बेखोनो गाननांगौ जाहैबाय बिहामजोफोरा आरो जों दामि दामि गाननोबो थिना बिहामजोनिबायदि सोलि लांनांगौ जायो न'खरा जों सिगांब्ला जेरै सोलिनो हादोंमोन बेफोरबायदि सोलिनोनो दायो हाला जोंनि देहा आथिं आखाइ रबनाय जालांबायना सिगांब्ला जों मावनाय दांनाय गासैखौबो दानाय लुनाय गावनि आखाइजोंनो दानानै गाननो हायोमोन दायो मेचिनदों दानाय मा दानाय माबा जाजोबलाय लांबाय दानि जुगानो बेलेग जालांबाय बेनिखायनो सिगांनिबायदि गावबागाव आखाइजों दानानै गाननो हानाय राहायानो गैला बिनि थाखायनो बुरि देहानि जानानै माबायदि सिबिलांनांगौ माबायदि जालांनांगौ बेखौनो आरो जों सोलिनांसिगोन मावनाय दांनाय अमा फिनाय बोरमा फिनाय बेफोरबायसा माबाखौबो रोंला हाला दायो अमा फिनानै दानाय लुनायजों दानांगौ जाहैयो आखाइजों दानाय जि गाननो लुगैब्लाबो गावनि आखाइजों दानो रोंनायजों हानाय जाला बुरि देहानि माबा बैसो जालांबायनालाय गावबागाव दानो होननानै सानोब्लाबो दानो हानाय बोलोआनो जाबावला एसे एनै मावनानै बायदिसिना खुन्दुं लुनानै दानाय जायो आरो दायो दायोब्लाबो खुन्दुंनि दामाबो बिसिबांबा जालांबाय खुन्दुङाबो दा बायनो थाङोब्ला केजि मोनसेयावनो सयस' सातस' बिदि लायो बेवहायनो जों खुन्दुंनि बेसेननि थाखायनो गाव खामायनो रोङाब्ला गाव दानो हानाय माबा गैला दानो हानाय जाला बिनिखायनो जों बायनानै गाननो मोनो बिदि जायो मालायनि दानाय सि जोमा मोजां नङा जों गावनि आखाइजों दानायबायदि जाहैया गाव दायोब्लाथ' मोजां जायो मोजां गाननो मोनो गावथ' दानो एसे खम जाबायनालाय बिनिखायनो दानाय लुनायनि फारसे आगर आखाइनि फारसे सिगांबा गावनि आखाइजोंनो आगर एरोमोन दा मेगननि पावाराबो एसे खम जालांबाय मेगननि फावारनि थाखायनो आगरबो एरनो रोंलाय लांला खुन्दुंखोनो दोंसेखोनो दोंनै नुनाय दोंनैखोनो दोंसे नुनाय बिदि जालाय लांबाय बेवहायनो सि दानाया एसे खमबो जालांबाय मालायनि दानाय लुनायखोनो आं बायनानै गाननांगौ जाहैयो बिनिखायनो आं गाव गोसोबायदि दानानै गाननोनो मोनला बिहामजोफोरा जि होयो बेखौनो गाननांगौ जाहैयो बिहामजोफोरनि माबायाव सोलिनांगौ जाहैयो दायो आरो जों माबायदि दानांगौ माबायदि लुनांगौ बेफोरबायदिनो जा जाबायदि सोलिनांगौ बेबायदि सोलिनोनो हाला आथें आखाइबो रुबायलांजोब्बाय जोङो मावनांगौ दांनांगौ समावलाय माबायदि मावनो हायो मावनो हायोमोन सिगांब्ला गोगोमहैनो मावनानै दांनानै जानो हायो दाथ' आरो गावनि बैसोआनो बिसिबां बैसो जालांबाय दे